औ बुं

मा मा क्लासाव मा क्लासाव ए औ

एडमिसनाथ' प्रसपेकटास होखाबायना आमफ्राय मोनाखैना नोङो औ माबायाव बेखौ अनलाइन सेस्टेम बानायथ'आखै अह' औ लाइनांगोन माबायाव बे लांफैबानो जाबाय खेरानिनि आखायाव ओरैनो स्कुलाव बेहाय फैबानो जाबाय जेबो उसुबिदा गैया माबा आं दा आंखौ लोगो मोन्नाय नङाथ' आं एसे बाहेरायावसो थांगोन दा बे खेरानिनिफ्राय लाना थांबानो जाबाय बेहायनो दंजोबो पिस थिस बेसेबां औ बेहायनो मोनजोबगोन स्टुडेन्टआ दा फ्राय माबा जाबाय नैजौसो दङ गासै औ गासै मिलायनानै जयै

मोजां मोजां औ मोजां इक्सपिरेन्स बाहेरानिबो दङ औ इक्सपिरेन्स गोनांजोब जोंना मानि लकेल औ लकेलबाबो इक्सपिरेन्स गासिबो नै गोबाव गोबाव मावखाजोबनाय जोङो लकेल बिदि ट्रेन गैयैखौ ट्रेनिं गैयैखौ जों लायाखै आरो

मोजाङानो जादों दे दे जागोन दे औ दे दे जागोन दे औ